رشتے داروں میں اور پہاڑی ایریوں میں رشتے داروں میں تو اس لیے جیسے کہ ہم جاتے ہیں تو نانی وانی کے یہاں تو نانی یہاں ہم بالکل سب سے ملنا اور سب سے بول چال اور پھر وہاں ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے سب کزن سے ملنا سب سسٹرس سے سب چیزوں سے لوگوں سے ملنا ہوجاتا ہے اور پہاڑی ایریوں پہ ہل اسٹیشن پہ اس لیے کہ پہاڑی ایرئے پہ ٹھنڈک کی وجہ سے اور پھر وہاں کا ویدر بھی دیکھنا اور وہاں خوب مستی وا خوب مستیاں کرنا یہ سب بہت پسند ہے مجھے اور میں پہاڑی ایریوں پہ جانا بھی چاہتا ہوں کہ وہاں جا کے مستیاں کریں انجوائے کریں ہر جگہ پہ ٹھنڈ کا احساس لیں تو یہ پسند ہے